हेलो हाँ हेलो प्रणाम हेलो प्रणाम प्रणाम हाँ बोलिए चौरचन पबनी के बारे में चौरचन पबनी के बारे में जी तो उसका जो है चौरचन पबनी में होता है जैसे दही पौड़ाता है और क्या सब होता है बोलिए और क्या सब होता है दही उही पौड़ाता है

तो उसमें भी तो उसमें भी तिलवाड़ बनता है चूड़ा ऊड़ा आता है

छठ में जैसे ऊख आता है और जैसे ऊख हुआ आदी हुआ बोलिए ना उधर ही से क्या सब होता है उसमें

तो एक बात कहा जाता है उतमें का

दुर्गा पूजा में क्या सब करते हैं

उसमें क्या वह सब उसमें उसमें क्या सब लगता है

क्या सब क्या क्या लगता लगता है उसमें

और कौन से पर्व होता है

उसमें क्या सब लगता है कहाँ से लाते हैं बजा बा बाज़ार कितना दूरी है क्या चीज़ से जाते हैं